हेलो भैया गर्ग ट्रैवल एजेंसी से बात हो रही है हाँ भैया भैया हाँ गणेश बोल रहा था मुझे एक कार आरक्षित करनी थी भैया मैं अपने परिवार के साथ उज्जैन घूमने जा रहा हूँ चार दिनों के लिए जी भैया हाँ एक कार चाहिए

उज्जैन हाँ भैया उस प्रति किलोमीटर क्या कीमत लेंगे भैया क्या पंद्रह रुपए भैया देख लीजिएगा थोड़ा कम कर लीजिएगा चार दिनों के लिए जा रहे हैं

आगे भी जाते रहेंगे भैया तो आप ही के यहाँ से आरक्षित करेंगे इसलिए इस बार भी देख लीजिए थोड़ा कम कर लीजिए चौदह रुपए लगा लीजिए भैया हाँ हाँ हाँ भैया आपकी कार में ए सी तो है ना ठीक ठीक कार एकदम सही सही कंडीशन में है ना जी जी भैया हम परसों निकलेंगे जी भैया ठीक भैया मैं आपको फोन करता हूँ फिर ठीक ठीक